ہیلو سر مجھے گاڑی چاہیے تھی مجھے کیوں بولے تو سکندر آباد جانا ہے مجھے میں اور میرے گھر والے اس وجہ سے میں آپ سے تھوڑی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ میں اب ذرا ٹھہرا ہوا ہوں ابھی بازار پہ مجھے گاڑی چاہیے کیوں بولے تو مجھے الیکشن کے اس میں جانے کا نہیں گاڑی چاہیے تھا آپ سے آپ کیا بول رہے ہو دیکھیے سر میٹر کے حساب سے تو پر آپ ہوں کلو میٹر کے حساب سے دس روپئے نہیں سر مارکیٹ کا ریٹ دیکھ کے بولیے نا سر آپ کیوں بولے تو مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے آپ وہ بولیے سوری سر آپ تو بہت زیادہ اماؤنت بول رہے ہیں کیوں بولے تو پچھلی دفعہ میں نے بک کیے تھے تو انہوں نے اتنا ریٹ نہیں بولے پھر بھی دیکھئے آپ ہو سکے تو